चुनाव के दौरान हमे अनेक सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसमे बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत से लोग एक पार्टी को वोट देते हैं और बहुत से लोग दूसरी पार्टी को वोट देते हैं जिससे कि उनका मन मोटाव ज़्यादा बढ़ जाता है उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि दो दोस्त हैं वह एक बी जे पी को वोट देता है और एक कोंग्रेस को वोट देता है तो वो अपने पूरे जीवन में अच्छी तरीके से रहता है लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है चुनाव के समय में वह दोनों अलग अलग पार्टियों का सहयोग करने के कारण अलग एक दूसरे से दुश्मनी बना लेते हैं जैसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को कुछ दिनों बाद वोट हो जाने के बाद में वह एक ही जगह उनको रहना पड़ेगा लेकिन फिर भी वह दुश्मनी बना लेते हैं और बहुत से लोग बहुत से जो गंदे नेता होते हैं वो क्या करते हैं जो पैसे देकर वोट खरीदते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए वो शराब भी देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है और चुनावों के समय में आदि बहुत सी जगहों पर गाड़ियों के साथ रैली निकालना भगदड़ करना अनेक सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे कि सड़के बंद हो जाती है लोगो में आपसी झगड़े हो जाते हैं मनमुटाव हो जाते हैं लड़इयाँ होती है